ہیلو السلام علیکم جی آپ پزا گیلری سے بول رہے ہیں سعد بھائی ہاں بھائی میرا آرڈر ریفرینس نمبر ہے تھری فور ایٹ سِکس جی جی جی میں نے ہاں ہاں ابھی ایک گھنٹہ پہلے آرڈر دیا تھا سعد بھائی جی ہاں ہاں ہاں ذرا رپیٹ کریں گے کیا آپ آرڈر ہاں ہاں سہی ہے ہاں تو یہ جو پنیر پزا دیا نا میں نے آرڈر پلیز آپ یہ آرڈر کینسل کر دیں پنیر پزا جو دیا ہے میں نے میڈیم سائز کا جی یہ کینسل کر دیں اوکے نہیں یہ تو ٹھیک ہے جی نیکسٹ اوکے جی نہیں اب یہ ویج پزا بھی نکال دیجئے پلیز جی ہاں ہاں اوکے ٹھیک ہے ہاں نہیں نہیں نہیں کوک وغیرہ تو ایڈ کر دیجئے نہیں آلو ٹکی بھی نکال دیجئے جی جی نہیں یہ بچے اب یہ سارا کھانے کے لئے نہیں بول رہے ہیں وہ لوگوں کو صرف چکن کے آئٹمز چاہیے جی ہاں کوئی مشکل نہیں ہے اس کی جگہ اگر آپ چاہیے تو پیمنٹ ریٹرن کرنے کے بدلے میں چکن موموز ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یا پھر چکن ناگیٹس بھی چلیں گے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا آپ کے پاس ہے کیا کیرمل پڈنگ ہاں وہ تو میرے بچوں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے کیرمل پڈنگ اور موموز کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر دیجیے جتنے بھی پلیٹس ہیں اماؤنٹس نہیں نہیں ریفنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سعد بھائی ہاں ہاں بہت شکریہ جی جی جی جی اور ذرا جلدی بھیج دیں آرڈر پلیز بچے ویٹ کر رہے ہیں اوکے شکریہ اللہ حافظ